ہوں ہیلو ایچ پی گیس سے بول رہے ہیں جی جی جی ہم ایک کسٹمر ہی بول رہے ہیں آپ کے تو کہنا تھا کہ آپ کے گیس جو ہم منگاتے ہیں تو لے کے جو آتے ہیں وہ لوگ کا بہیویئر بہت اچھا رہتا ہے یعنی اتنا اچھا رہتا ہے کہ وہ خود آپ کا جو بندہ آتا ہے وہ خود گیس اٹھا کے لے جاتا ہے اور پھر وہاں پہ گیس لگا کے دوسرا گیس جو ختم ہوتا ہے اس کو لے جاتا ہے واپس جوکہ آج کل بہت بڑی بات ہے اور اسٹرا چارج بھی نہیں کرتا ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے تو کل ملا کے یہ ہے کہ آپ کا جو گیس سروس ہے وہ ایک نمبر ہے جی جی جی جی فیڈ فیڈ بیک کے لیے ہی آپ کو کال کیے ہیں کہ بہت اچھا سروس دے رہے ہیں آپ لوگ اسی طرح لگے رہیے جی جی اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اتنا کر رہے ہیں نہیں تو آج کل ہم لوگ کو تو بائک سے جانا پڑتا تھا لانے کے لیے لیکن اب ایسا ہے کہ ہم لوگ کہیں بھی رہیں گھر پہ گیس پہنچ جاتا ہے جی جی جی جی نہیں نہیں نہیں بہت بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ٹھیک ایسے آپ لوگ ایسے اور لوگ کام کرتے رہیے جی جی ہم لوگ کا سپورٹ ہے جی جی دے دیں گے فیڈ بوک بہت بہت شکریہ سر تھینک یو